आतां एक भुरगो पडलो आनी जर समज फ्रॅक्चर जालो किदें जालो जाल्यार पयलीं तेका आयस दवरतली उदक बिवन तेका मातसो साहशिक करतली आनी तेका आयस बीस दवरून पळयतली तेजी कंडीशन पळयतली रोखडे चड समज जालो जाल्यार एम्बुलंस हाडटली आनी तेका हॉस्पिटलान वरतली आनी तेजी सारकी काळजी घेतली आनी समज फ्रॅक्चर बी जालो जाल्यार थंय किदेंय डॉक्टर उपचार करता ते सारके समजोन घेतली तेका हाडून घरा कडेन मागीर उपचार म्हणजे आमी वेळच्यो वेळ गुळयो पाणी दिवन तेका बरो करपाचें करतलें आनी तेका बाये कितें हाडांक किदें जाय खावपा जेवपाक तें घालतलीं आनी बरो करपाचो येत्न करतली